चाँद और सितारे अध्ययन करने में जैसे कि हमें लगता है कि ब्रह्माण्ड ब्रह्माण्ड कि होता है क्या जैसे कि ब्रह्माण्ड जैसे कि हम ब्रह्माण्ड पे ही हैं तो हमारा ब्रह्माण पर हैं जैसे कि हम ब्रह्माण्ड पे हैं जैसे कि ब्रह्माण्ड होता क्या है उसको ब्रह्माण्ड के बारे में पढ़ें कोशिश करें जैसे हमारे वैज्ञानिक लोग ब्रह्माण्ड पे ब्रह्माण्ड के बारे में जानकारी किए हैं उन्होंने भी जनकारी निकाली भी है और पढ़ भी रहे हैं तो ऐसे हम भी सोच रहे हैं कि ब्रह्माण्ड के बारे में पढ़ें और ब्रह्माण्ड और सितारों के बारे में पढ़ें और कुछ सीखें कि ये ब्रह्माण्ड होता क्या है और सितारे क्या होते हैं ब्रह्माण्ड भी सितारा है कि सितारे भी ब्रह्माण्ड हैं और यही सब पढ़ें और सीखें तो ये ब्रह्माण्ड और सितारा होता क्या है जैसे कि हमारे विज्ञान टेक्नोलॉजी से पता लगाई है कि ये ब्रह्माण्ड ब्रह्माण्ड पे गए हैँ जैसे हमने सुनी भी है कि ब्रह्माण्ड पे गए हैं वैज्ञानिक लोग और वैसे भी तो हमारे भारत से और पड़ोसी देश से विदेश से ब्रह्माण्ड पे गए हैं हमारा भारत गया है ब्रह्माण्ड पे और वो ब्रह्माण्ड है क्या चीज क्या है वो ब्रह्माण्ड होता कैसा है ये तो मुझे नहीं पता है पर जो वैज्ञानिक के के कहने से और वो वो होता है कि ब्रह्माण्ड होता क्या है हमारा भारत देश गया है ब्रह्माण्ड पे और पड़ोसी देश भी गया है ब्रह्माण्ड पे और विदेशी भी